जेनाकि देखल जाय कि तकनीक तऽ सबटा जतेक छै सब उद्योगमे अहाँकेँ तकनीक जे छै बहुत जादा मदद करैत छै आइकाल्हि होटल आओर आतिथ्य उद्योगमे तऽ ई विशेष कऽ के जेनाकि देखल जाय कि ई छै कि होटल छै तऽ होटलके बुकिङ्ग कब होयत होटल जेनाकि पता ही होयत कि होटल जे रहैत छै से अहाँकेँ सब दार्शनिक स्थान पे ही रहैत छै आ ई छै कि जैसेकि तकनीकके भेलै ठीक हइ तकनीकके उपयोग वहाँ होयत छै ने जेनाकि लोककेँ छै लोककेँ ओना तऽ पता नहि छै कि पर्यटन स्थल की छै ओकरा बारेमे की महत्ता छै ओकर सबके जेनाकि ई भेलै कि होटल छै होटलके बुकिङ्ग तभी ने होयत जेनाकि पर्यटन कहीँ हम घूमे जयबै वहाँ पे किछु अच्छा रहतै किछु तीर्थ स्थल रहतै तऽ ई सबके जानकारी अगर नेट पे भेटतै तब नेट पर भेटलाके बाद हम ओ देखबै वहाँ से आकर्षित होयबै तऽ वहाँ पे हम जयबै वहाँ पे ओ सब चीज देखे आ एकरा लेल ई फायदा ई भेल छै कि जेनाकि पहले छलै कि होटलमे जाउ तऽ वहाँ पे बुकिङ्ग करू ई सब छलै लेकिन आब ई एगो सुविधा छै जेनाकि ऑनलाइन बुकिङ्ग करि सकैत छियै हम ऑनलाइन बुकिङ्ग कयला से फायदा भी छै हमरो फायदा छै होटलो बालाके फायदा छै जेनाकि होटल छै आब हम जेबै इहाँ से हम जेबै बिहार से अब छै ओ होटल जे छै से अहाँकेँ दूर दराज उत्तराञ्चलमे छै हम इहा से हम इहो रहतै कि हम वहाँ जेबै तऽ होटलमे कतेक रूपैआ लगतै की होतै केना होतै अब होटल छै होटलबालाके भी ई छै कि मतलब वहाँ पे जाके मोल जोल सब करैके शुरू कऽ दैत रहै तऽ ई सबके ले करके ऑनलाइन भेला से ई छै कि एक रेट छै अब जाके यहाँ पे या तऽ ऑनलाइन भेज दिऔ वहाँ जाके डाइरेक्ट अहाँकेँ पे कऽ दिऔ तऽ ई सब फायदा छै ओहि सबसे